मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है मेरा सच बोलना है मैं मेहनती हूँ आलस नही करता सच बोलता हूँ और जो कहता हूँ वो करता हूँ कमजोरी मेरी यह है कि मैं दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता हूँ वह झूठ भी बोल रहा है तो मैं सच मान लेता हूँ उससे मुझे नुकसान होता है भावनात्मक होता है हर तरीके से नुकसान होता है ताकत सबसे बड़ी मेरी यह है कि मैं सच बोलता हूँ और कमजोरी मेरी यह है कि मैं लोगों के झूठ पर जल्दी विश्वास कर लेता हूँ